हेल' औ औ सोरबामोनलाय औ औ औ ना बोथियाथ' दाबो बे होफैग्रा दङ बे होफैग्राया होफैथ'वाखै आरो गोरानलाय दङ ओरैनो आरो गोथां गैथ'आ आरो औ गोथांखौ दा बेलासियाव मोननो हागौ खोमा

औ गोरानाबो बे फिसा फिसासो आरो माबाया ना बालाबाथियाआबो ओमफ्राय ओरैनो ना सिंगिफोर दं आरो बे ल'केल फुख्रिनि

ना सिंगिआ एसे बुरजायानो दं आरो खिन्थु बारा गिदिर गिदिर नङा आरो एसे फिसा फिसा जागोन मोनगोन ना सेरसेआव बिदिनो आटस'सो आटस' होनदोंमोन आरो

औ औ जागोन दे होनबा औ औ आरो माबाफोर औ औ सेरथाम जागोन ना औ

ऐ आरो माबाफोर नांदेरबावगोन बेखौथ' ओरैनो फासस' सइस' थाखा किजि होनदोंमोन आरो एसे नों सेरथामसो लाङोबा एसे खम खालामजागोन आरो खुसियाखौथ' गैथ'आमोन गैनायालाय बे होफैग्राया मोनाखै होनदों दामानि बेथ' होफैग्राया माथो जेबो बिदि माबा होनाखै आरो बेलासिआव फैगोन लाबोगोन होननानैल' बुंहरदोंमोन आरो औ औ लांफैदो दे होनबा दे दे औ दे लांफै दे